ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کافی حد تک بدل دیا ہے کیونکہ ہم اسمارٹ فون کے ذریعہ ہم شاپنگ کر آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں امیزون سے فلپ کارٹ سے میشو سے سب سے ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا سمے بھی بچتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے ہم کچھ بھی چیز منگوا سکتے ہیں اور اسمارٹ فون کے اور انٹرنیٹ کے ذریعہ ہم ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ریل کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں بس بس کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور ٹیکسی کا بک کر سکتے ہیں ٹیکسی بک کر سکتے ہیں کہیں بھی جانے کے لئے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائیں گے ہمارے اور ہم کھانا آڈر کر سکتے ہیں سویگی سے زومیٹو سے کہیں سے بھی میک ڈی سے ہم کہیں سے بھی پزہ ہٹ سے یا ڈومینو سے کہیں سے بھی کچھ بھی منگوانا ہو تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن فوڈ منگوا سکتے ہیں اپنے گھر پر کہیں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹائم پہ کی بچت ہوگی بہت زیادہ اس سے اور ہم ہوٹل بک کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کہیں جانا ہے گھومنے کے لئے ویکیشن کے لئے تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہوٹل بکنگ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم کے لئے چاہیے اور ہماری پیمنٹ بھی ہو جائے گی اس گوگل پے سے کر دو یا گوگل پے سے کر دو یا فون پے سے کر دو کسی پہ بھی ہماری ہم گھر بیٹھے بیٹھے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایپ ایپ پیمنٹ وغیرہ کا جس سے ہمارے سمے کی سمے کی بچت ہوتی ہے اور ہمارے ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بہت حد تک ہم ہماری زندگی میں چینجیز آئیں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے ذریعہ اسمارٹ فون کے ذریعہ اور ہمیں کافی حد تک ہمیں کوئی بھی جیسے ہم نے گھر کے لئے الیکٹرک چیز کچھ بھی چاہیے تو وہ آن لائن اس کو بک کر سکتے ہیں اور ہمارے گھر پر ڈیلیوری بھی آ آ جائے گی وہ ٹائمنگ وغیرہ سب بتا دیتے ہیں اور ہم پے پیمینٹ بھی آن لائن کر دیتے ہیں تو ہماری کافی مدد ہوئی ہے ہماری اس انٹرنیٹ سے اور اس سے ہم کچھ بھی اور ہمیں کوئی بھی نیوز وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے تو ایزیلی ہمیں پتہ چل جاتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیش دیش دنیا کی پورے ورلڈ کی ہمیں خبر مل جاتی ہے انٹرنیٹ سے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں پر ہائی الرٹ بھی مل جاتا ہے جیسے ہائی الرٹ ہوتا ہے کہیں تو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تو ہم ہماری زندگی میں تو کافی حد تک سدھار آیا ہے اس کی ٹیکنالوجی جو اسمارٹ فون کی اور اس کی انٹرنیٹ کے ذریعہ کافی کچھ ایزی ہو گیا ہماری لائف میں ورنہ ہر چیز کے لئے باہر جانا پڑتا تھا پہلے اور اب ہم جیسے اپلائی کریں گے ہمیں پاسپورٹ بنوانا ہے تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن کوئی بھی چیز ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایزیلی کر سکتے ہیں ہمارا ہمارے لئے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں اسمارٹ فون سے اور انٹرنیٹ کے ذریعہ میں نے تو کافی چیزیں اپنی جیسے مجھے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو میں فٹافٹ آڈر کر دیتی ہوں آن لائن اور میرے گھر پر آ جاتی مجھے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں باہر جانا ہوتا تھا جب کھا جا کر جاؤ پھر کھا کر آؤ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنے ٹریفک وغیرہ اس کی سب کی بچت ہو رہی ہے ہماری لائف میں تو مجھے تو کافی حد تک بہت اچھا لگا اس کی میری زندگی میں کاف کافی تبدیلی آئی ہے انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے ذریعہ تو یہی تھی میری زندگی میں ٹیکنالوجی کے ذریعہ جو بھی چینجیز آئے بہت اچھے تھے